शहर शहरमे सबचीजके ब्यवस्था होइत छै ब्यवस्था रहै छै आओर गाँवमे गाँवमे ओतऽ चीजके ब्यवस्था नहि रहैत छै नहि रहै छिकै ओहि खातिर आब बहुत सारा बच्चा पढ़ै लए नहि जाए चाहैत छै आर आओर भेदभाव अभी अजकलके भेदभाव शुरुसे चलते आ रहलै कतेक आदमी कहल कहाँ पढ़बै लए नहि चाहैत छै कतेक आदमी पढ़ैयो लए चाहैत छै बहुत कठिन छै पढ़ै पढ़ैकऽ लेल जाइ खातिर दिक्कत होइ छिकै रास्ता नहि छै बढ़िआँ बनल नहि गाड़ी मोटरके सुबिधा रहै छै आओरो शहरमे सबचीज सुबिधा शहरमे सब चीजके सुबिधा रहैत छिकै रहैत छिकै जखन मन ओखन गाड़ी मिल गेल जहाँ मर्जी वहाँ चलि गेल जे जे कॉलेजमे मन होइत छै जे इसकुल मन होइत छै पढ़ैत छै मनपसन्द पढ़ाइ भी आर मिलैत छै सब चीजके सुबिधा भए गेलै आओर गाँवमे गाँवमे आदमी पढ़ए आदमी ओ गाँवमे कोचिंग टिशन भी कम मिलै छै अब बच्चाके पढ़ाए खातिर बौखए पड़ैत छै जल्दी मिलैत नहि छै घरमे कोइ चीज ओहो ओहो खातिर दिक्कत होइत छै ओहो खातिर पढ़ै लए नहि चाहैत छै तऽ गाँव आ शहरमे बहुत अन्तर छै शहरमे सब चीजके ब्यवस्था तुरन्त हो जाइत छै लेकिन गाँवमे दिक्कत होइत छै अभी कहलियै आब कखन होयतै नहि होयतै आओर जाइयो आबए खातिर सोचए पड़ैत छै नहि जल्दी गड़ी मिलैत छै नहि जल्दी आदमी पहुँचैके समयपर पहुँचै भी नहि रहैत छै आओर गाँवमे जब मर्जी तब अपना मनोसे चलि चलि देलियै पढ़ि लिखके चलि आबैत छियै आओर इहाँ इहाँ कि इहाँ तऽ बस घरसे निकललियै नहि कि एन्ने एदा दा जे चारि पाँच ठो किलोमीटर एतऽ से चलै पड़ैत छै के जाइत छै पढ़ए लए आजकल ई जुगमे चलए खातिर आदत डालै पड़ैत छै शहरके लोग ओतए चलि पाबैत छै गाँवके आदमी ओतऽ जे चलतै चलतै तऽ गाँवके आदमी केतनो चलतै चलतै चलै खातिर ओतए चलि केओ थोड़ी पाबैत छै ओतए चलिके कतेक आदमी डेली पढ़ए लिखए लए जैतै पढ़ैयो लिखै खातिर लिखए खातिर तऽ आदमीके जाइ पड़ैत छै गाँव से कतेक बुलिके जैतै बुलिके जेतै एकदिन जेतै दू दिन जेतै तेसरा दिन तऽ गाड़ी गाड़ियो ओ समय पर नहि मिलतै तऽ केना जेतै पढ़ए लए कोइ चीजके अथिए करतै तऽ केना जा सकैत छै आ शहरमे तऽ कोइ चीजके दिक्कते होइत छै तऽ रूमो लएके बस पढ़ि सकैत छै रहैयो सकैत छै आ गाँवमे की करतै गाँवमे